हमारे क्षेत्र में आने जाने के लिए बहुत सी संसाधन है जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए बसें तथा एक राज्य से दूसर राज्य के जाने के लिए बसें है रेलवे है हवाई जहाजें हैं तथा रेलवे एवम बसें ब और हवाई जहाजें ये बहुत ही सारी जो संसाधन हैं बहुची अच्छी हैं इनमें सबसे काम समय लेने वाला संसाधन है वो है हवाई जहाज लेकिन थोड़ा सा किराये के हिसाब से ये महंगा पड़ता है उसके उपरांत कम सस्ता पड़ता है रेलवे सबसे कम सस्ता होता है रेलवे और रेलवे से हमारे भारत देश में हम कहीं भी आ सकते हैं और जा सकते हैं जो बसें हैं यह सीमित स्थान के लिए है जैसे अपने राज्य में एक ज़िले से दूसरे राज्य में के जाने के लिए बसों का पर्याप्त होना कम है तथा इसके लिए हमें सबसे पहले ट्रेन का ही यूज करना पड़ेगा